औ जोंहा दाखालि बावैसो ओंखाम गोरलै जानायाव संदों आङो ओंखाम गोरलै जानायाव संदों दालि ओंख्रि निरामिस आरो कबि आलु ओमफ्राय आरो सब्जि मोनसे माबा गाजर साटनि बिदि पाप'र फ्राय मोनसे होदों ओमफ्राय आरो मानसिया बुरजा जादों ओमफ्राय बेखौ संनानै होदों ओमफ्राय बिसोरलाय होनदों गोथावथार जादों बिदि होननानै मोजां जादों ओंख्रि संनायफोरा बिदि होन्दों ओमफ्राय ओंखाम गोरलै होदों बे ओंखामा जोसा माइब्रा बिदि लगायनानै संनानै होदों मानसिफोरा बुरजायानो जादों जानायालाय बेनिफ्राय दालि गोजा होदों आरो ओमफ्राय जोंनिया बिदि माबायाव ओंखाम गोरलै जानायाव बेदर ना होनो मोना नालाय बेदर ना होवाखै थेवबो मानसिफोरा होनदों मोजांआनो जादों होननानै बुंदो आरो मानसिफोरा ओमफ्राय जोंनिया आरो बिदिनो पाप'र आरि होदों ओमफ्राय पाप'र आरि ओमफ्राय सब्जि गोरान मोनसे होदों सब्जिआव होदों जोङो कबि आलु मथर सयाबिन होदों ओमफ्राय आरो पाप'र मोनसे एवदों गाजर साटनि होदों थाइबें हानानै होदों ओमफ्राय मानसिफोरालाय बिदिनो मोजां मोनदों होनदों गोथाव जादों होनदों आङो बेखिनिखौनो बुंबाय